हैलो प्रणाम सर हाँ हैलो प्रणाम हाँ हम बोल हाँ हम बोल रहे हैं जैसे जेवर उवर सब जेवर झुमका हार टीका झु पायल बिछिया सब जो होता है लगन है घर में उसके लिए लेना है हमको सब कुछ है आपके पास क्या और चिकरी झुमका और हार लेना है झा झाला भी बनवाना है लगन है घर में बेटी का तभी सब कुछ क्या रेट है सो बताइए आप बताइए ना पहले कितना रेट है

हाँ ठीक है ये सब जेवर उवर हमको चाहिए हाँ हाँ टीका होगा जो हार सेट में झाला हाँ हार सेट में जो हाँ और कंगन कंगन हाँ पायल पा हाँ सब कुछ चाहिए हमको

ठीक ठीक है हाँ हाँ सब कुछ लेना है जो जो समान होगा बेटी को देना है तो चाहिए न पायल होगा हार सिंगार होगा सब कुछ टिगरी में हार सेट टिकरी होना हो गया हार सेट चाहिए लक्ष्मी हार चाहिए ये सब होना चाहिए हार हार में आएगा पाँच मेहर का हार सेट और लक्ष्मी हार चाहे पाँच मेहर का डेढ़ वर्ग के लिए हाँ हाँ तो कम रेट मिला हम कहाँ से देंगे बढ़िया बेटी चाहिए

कोई दूसरे का नहीं सब गारंटिए रहता है सोना सोना हुआ

हाँ हाँ तो बढ़ियाँ वाला क्वालिटी हाँ तो बढ़िया क्वालिटी में लेना है अ ठीक